اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ صفائی کریں اس میں اپنے گھر کے باہر کے حصوں کو دھونا سڑک کے کنارے سے کچرا اٹھانا اور اپنے باغات اور کھیتوں کو صاف رکھنا شامل ہے کچرے کو صحیح جگہ پر ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ ماحول کو آلودہ نہ کرے اپنے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر بنانے سے گریز کریں اور اپنے کچرے کو قریبی کچرے کے ڈھیر پر لے جائیں کچرے کو ہمیشہ ٹھکانے لگانے کی بجائے اسے ضرورت کے مطابق ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اپنے باغات اور کھیتوں سے پتوں کو کمپوسٹ میں ڈالیں اور اپنے کھانے کے فضلے کو پالتو جانوروں کو کھلائیں